आतां सगळ्या घरांनी एलपिजी सिलिंडर वापरता म्हारग खूब आसा पण तरी सुद्दा सगळ्या लोकांक जाय कित्याक ते सगळ्या लोकांक खूब हॅल्फफूल जाल्ले आसा ताजेर टायम खूब सेव जाता कामाक वसपाचे लोग बेगीन बेगीन आपलें काम करून भायर सरपाक मेळटा हय जशीं शाळेचीं भुरगीं आसा कॉलेजीन वचपाचीं भुरगीं आसा तांच्या खातीर टिफीन ब्रेकफास्ट सगळें टायमार करून दिवपाक मेळटा ताजेर तीं भुरगीं स्कुलांनी कॉलेजींनी हॅल्थी एनर्जॅटीक उरता सदांत तो इतलो हॅल्फूल जालोलो आसा की आमी कितें कसलेंय जेवण ताजेर कितल्याय बेगीन रांदपाक शकतात आनी कसले प्रॉब्लमूच बी आसना रांदपाक दवरल्लेलें आसतना आनीचीं सायडबाय कितलींच काम करपाक शकता तो इतको हॅल्फूल जालोलो आसा की आयज कोण खुंयसान केन्ना खंयच्याय टायमार येवं खंयच्याय टायमार तूं ताजेर जेवण करून जेवपाक शकता चाय नाश्ताय करपाक शकता तेजेर कसलेच प्रॉब्लम आसना जावं कांयच तकलीफ आसना पूण आतां कितें जालां लोक कामा वसपाच्या घाई घाईंनी हितू सिलिंडर सुरक्षा सारकें घेवपूक जायना कारण घाई घाई करून वयता आसतना सिलिंडर एक एकदां तसोच ऑनू उरता ऑर ताजेर कितें करपाक दवरल्लेलें यादत उरना आनी तें तशें सोडून वयता तशें सोडून गेलेल्या कारणान ताका रोकडोच उजो घेवपाक शकता आनी ताजो घरानी स्पॉट जावपा शकता ताजे घराकय प्रॉब्लम जावपा शकता तुजें घर वयणून वसपाक शकता जवं घरातल्या मनशाक तेतून जीव दिवपाकूय पडटा स्पॉट जाल्लेल्या कारणान घरातल्या लोकांक ऑर घराक खुबूच प्रॉब्लम जाता ताका लागून सिलिंडराची सुरक्षा सारकी घेवप खुबूच गरजेची आसा सुरक्षा उरपाक जाय म्हुणून आमी एलपिजी सिलिंडर खूप काळजीक घेवपाक जाय जशें की कितें करपाक दवरल्लें जाल्या तें जाता म्हणल्यार थंयच रावप सारकें बंद करपाक खातीर कितें रांदपाक दवरला ताका सारकें एटॅण करून तें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी थंय सागून वचप ना ताका फुल्ली रेडी करून ताका बंद करून आमी भायर सरप आसता रांदता आसतना ऑर सिलिंडर यूज करता आसतना सदांत किचनाची दार आनीजनेलां ओपन दवरप आसता कसलेंय प्लाश्टीक आयटम आसा तें सिलिंडराक तें गॅसाक तेंकून दवरप नासता कित्याक ताका रोखडो उजो घेवपाक शकता रोखडो उजो घेवपाचे सारके क्लोत्स आमी किचना कडेन रांदता आसतना घालप ना सदांच रॅगुलेटर ऑफ करून दवरपाक जाय जेन्ना सॅलिं सिलिंडर आमी यूज करना त्या टायमार सदांच भायर सरपा पयलीं सिलिंडर चॅक करुनूच भायर सरप आसता कितेंय करपाक दवल्लेलें तें करून जाले शिवाय थंय सावन हालप नासता कित्याक तातूंत प्रॉब्लमूच खूब जाता सिलिंडर सुरक्षा करपाची खुबूच गरजेची आसता कित्याक तातूंत खुबूच लायफ लॉस जाल्लेली आसा सो आमी अशें करून गॅसाचे गॅस यूज ना त्या टायमार ऑफ करून दवरपाचें जावं कितें करपाक दवल्लेलें तें करता म्हणल्यार थंयत रावन गॅसाची सुरक्षा करपाक शकता